हूँ नमस्कार रोहू मछली बा मछली हाँ हाँ पाँच सौ रुपया किलो कहाँ बाटई

पान सै नाहीं बाटई पान तीन सौ रुपिया किलो बा मछली रोहू हाँ दूसर मछरी कौन लइ लेबे रोहू चाहे तो दूसर का लइ लेई बेल गगरा केनार नहीं लईके बाटई लेइके बा उहई रोहू मछरी हाँ अब तीन सै में त हर जगह बाटई पान सै काहें कहत हया

अरे मंडी में बाटई की तीन सै हाँ हम देवाय देब न चला मंडी में चल अरे आलू बैंगन क सब्जी के खाए रोहू खाए मनई मछरी की अरे तीन सौ में हइए बा द एक किलो हाँ देखो का अऊर मछली न लेब न मन बा रोहु खाए क त उ कैसे लै लेई रोहू दै भाई तउल एक किलो कमाई मवाई कुछ न चाहे नाहीं कुछ न चाहे उहे चाहे हमें रोहू दै रोहू दै द केतने क पाँचे सौ के चल सौ रुपिया कम ले लेह होई जाई रख के का करबू चल तउल द लेब त हइए एक किलो द एइ ला काट आउर का लेबे ओहमे

कहे तब ल काहे भाग चल हे ल पैसा हौ फेक